जोंनि क'क्राझाराव दा बार हावाया दाथ' गोलोम बोथोर नालाय जोंनि बार हावाया जोबोद गाज्रि होनजायो मानोना गोलोम बोथोराव जोबोद सानदुं दुंनाय गरम अखा गैया जोंहा जोबोर कस्त गरमनि थाखाय जोंङो सहायनो हाया हाया जानानै दं मानो होनोब्ला जोंहा अखा हायाखै जोंहा गोलोम बोथोर जोंङो न'सिंफ्रावबो थानो हायै बायदि जानानै दंङ जेनोबा न' सिंआव हाबबा गरम मोनो जोंहाथ' गामिआव जेबो एसि गैया जेबो इफोरबायदि गैया जोंहा ओरैनो न' सिंआव थायो थावन सहर नाथ' एसि होनानै न' सिंआव हाबनानै थाबानो थांडा जायो जोंहा गामिनिया इफोरबायदि नंआ जेहैतु जोंङो गोलोम बोथोर जोंहा जोबोर कस्त जायो सानदुंआव सहायनानै थानांगौ आरो जोंनो अखा गोनां जायो बिदिनो जोंहा गाइनाय फुनाय निबो बोथोर सफैबाय गोलोम बोथोर दा क'क्राझाराव जोंङो जों नुबोनाय जों जोंनि थाखाय बार हावाया जोबोर गाज्रि जानानै दं गाइनाय फुनायाव जोंहा आगान सुरनो हायाखै मानो होनोबा जोंनो थोजासे अखा गैया दा दा जोंहा सानदुंजों भुगि नांनानै जोंङो दंगासिनो दंङ